हमारे जोधपुर में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कई केंद्र हैं आसपास में जो सरकारी तौर पर भी होते हैं और प्राइवेट तौर पे भी होते हैं लेकिन आजकल है ना मतलब कुछ ऐसी ओ बी सी जाति वालों को एस सी एस टी वालों को विशेष छूट और विशेष मतलब तैयारी के लिए फ़ीस माफ़ कर देते हैं और फ़ोर्म के भी इनके पैसे कम लगते हैं और जैसे कुछ गरीब लोग हैं तो उनके ऐसे बी पी एल कार्ड वगैरह बनवाए हैं तो उनकी फ़ीस थोड़ी कम हो जाती है या कोई कुछ कुछ ज़्यादा गरीब है या कुछ अपंग है तो उनकी फ़ीस माफ़ भी होती है ऐसे बहुत से कोचिंग क्लासेस हैं उत्कर्ष क्लासेस सेवा काफ़ी बच्चों को फ़्री में कोचिंग दी जाती जो पढ़ने में असमर्थ हैं और सरकारी स्कूलों की बात करें तो भी यहाँ पे सरकारी स्कूलों में भी ऐसी कई बच्चे हैं गरीब बच्चे हैं जिनको फ़्री में शिक्षा दी जाती है फ़्री में इनका पूरा खर्चा उठाया जाता है हालाँकि सरकारी स्कूलों में की शिक्षा और पाठ्यक्रम फ़्री होता है लेकिन फ़िर भी एक्स्ट्रा कुछ होता है तो उनको फ़्री में उपलब्ध कराया जाता था ताकी सभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढें और शिक्षा हर मतलब शिक्षा का अवसर हर एक इंसान को मिल सके और कोचिंग क्लासेस की बात करें तो हमारे यहाँ ज्ञानम हैं उत्कर्ष हैं परी ज्ञान हैं गहलोत क्लासेस है यहाँ पे भी सभी बच्चों को विशेष छूट दी जाती है और यहाँ की तैयारी एक विशेष तरीके से है ना कोम्पिटीसन एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है सब तरह की सुविधा दी जाती ताकि लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से आगे बढ़े और अपना विकास करें हर एक नागरिक इसमें विकास करें और हर मतलब लोगों के पास हर तरह के लोगों के पास शिक्षा पहुंचे